जय झूलेलाल हलो हा तव्हां किथां तां ॻाल्हायो अच्छा अच्छा हा चओ चओ तव्हां जी छा आहे बराबरि हा बिल्कुलु बिल्कुलु हा हा हा बिल्कुलु बिल्कुलु बिल्कुलु पुछो तव्हांखे छा पुछणो आहे अच्छा मां बराबरि पर दादी मां हिकु ॻाल्हि ॿुधायांव तव्हांखे हींअर बॉम्बे में जेको आहे न बॉम्बे में जेको आहे हींअर रेड एर्लट ऐं ओरेंज एर्लट हर जॻहि हली रहियो आहे एक्चुअली बरिसात तमामु जोर सां आहे हिते जा सभु नाला सभु भरिजियल आहिनि रस्ते ते पाणी पियो आहे रस्ता जामु खड़ा पिया आहिनि त मां तव्हां खे हीअं ई चवंदुमि त तव्हां जेकर प्रोग्राम जेकर ठाहियो आहे पंहिंजो हींअर ऐं जेकर इहो पोस्पोन करे सघो या कुझु देरि सां करे सघो त वधीक सुठो छो जे हेतिरी बरिसात आए हिते बॉम्बे में हेतिरी बरिसात आहे जो अधु घंटे वधीक एक्चुअली अॼु पूरा यारहं ॾींहं थिया आहिनि बरिसात वञण जो नालो नथी खणे पई पर मां तव्हां खे हीअं ई सलाहु ॾींदमि त तव्हां जो बि पंहिंजो टूर जो प्रोग्राम कयो आहे उहो कुझु ॾींहुं रखी कंदा त तव्हां खे हिते घुमायण लाइ घणी शयूं आहिनि एक्चुअली

हा हा हा हा पर ॿुधो पहिरों पहिरों ॿुधो पहिरों ॿुधो सही तव्हां तव्हां भले प्रोग्राम ठाहियो न दिलि सां त बरिसात में जेको आहे न माण्हूं बरिसातुनि जो मज़ो वठणु ईंदा आहिनि हेड़ी ॻाल्हि आहे कोन को पर हदि खां वधीक बरिसात में अची करे पंहिंजी तबियत ख़राबु करण उहो बि सही ॻाल्हि कोने को माण्हूं मरिन ड्राईव ते वेंदा आहिनि ख़ासि करे बरिसात में पुसणु पर अॼुकल्ह म मरिन ड्राईव ते हेॾी बरिसात आहे हेॾी जोर सां हवा आहे त माण्हूं माना छटी बि न पकिड़े सघंदा आहिनि त तव्हां हां तव्हां जीअं चओ तव्हां

हा बिल्कुलु बिल्कुलु हा तव्हां भले मूंखे तव्हां मूंखे हीअ कयो न चइनि पंजनि ॾींहंनि खां पोइ तव्हां मूंखे फोन कयो जीअं हिनजो क्लाइमेट जो जेको हूंदो उहो मां तव्हां खे ॿुधाईंदमि हुअईं पर अॼुकल्ह टीवीअ ते ख़बर पइजी थी वञे भई किथे कहिड़ो भई छा छा हली रहियो आहे एक्चुली ठीकु आहे

हा घणेई जॻहि घणेई जॻहियूं आहिनि हिते आसे पासे में जेके आहिनि घणेई जॻहियूं आहिनि नैशनल पार्क आहे हिते चौपाटी आहे जुहु चौपाटी आहे गेटवे ऑफ इंडिया आहे ठीकु आहे जय चङो ठीकु आहे जय झूलेलाल तव्हां मूंखे फोन कॼो वरी छहनि ॾींहंनि खां पोइ ठीकु आहे न जय झूलेलाल